बिहारक संस्कृति के कोन कोन प्रमुख तत्व अछि जाहि पर अहाॅंके जइसे कि कला आओर नृत्य कला आओर प्रमुख कला कलाके मतलब ई छै कि तरह तरहके सभ डलिया बिनै छियै आओर नृत्य कलाके मतलब नाच गाना डान्समे हम सभ करै छियै आओर भाग लै छियै आओर चित्रकलाके मतलब ई है कि सभ तरह तरहके चित्र बनाबै छियै आओर हर चीजके उपयोग करै छियै हर चीजके